बयहाबोथ' जिउआव मोनसे नङा मोनसे नेरसोन एबा गोसोखांथियाथ' थाखाथारो दा उन्दै समनि आंनि मोजां मोनसिननाय गोसोखांथिया जाहैबाय लोगोफोरजों गेलेनाय दा मानि थाखाय होनोब्ला बिसोर आंनि थाखाय ओरैबादि गोसोखांथि जानानै थायो मानोना जोङो देरलाङोब्ला एबा गिदिर जालाङोब्ला बैसोआ रालाङोब्ला जोङो माखासे लोगोफोरखौ खोमानांगौ जायो एबा गोजान गोजानाव थाहैनाय फरायनाय बायदिया आलादा आलादा जायो दा साननाय हनायफ्राबो आलदा आलदा जायो दा बेनि थाखायनो जोङो गोदोनि उन्दै समनि गोसोखांथिखौ गोसोखांनानैनो माखासे गोजोननाय मोनो आरो जुदि उनाव जोङो लोगो मोनलायफिनोब्ला गोसोखौबो गोजोन मोनो गावजों गाव लोगो मोनलायफिनदों बा गावजों गाव मोजाङै मोजां दंलायफिनो बेफोरबादिखौ जोङो नुलायलायो दा बांसिनै जों आंनि उन्दै समनि गोसोखांथिया बेनो दि आङो लोगोफोरजों मिलायनानै थानायखौ आं जोबोद लुबैयो आरो